कितलीशींच आमगेर फंक्शनां जातालीं तेन्ना आमी घरा कडेत रांदतालीं कितले तरेचीं जेवणां करतालीं आनी खूब लोक आसताले जेवणाक ते तुस्तुय करताले जेवणाची एक एकदां कितें करचें कितें करचें ना हाजेर प्रश्न पडटालो मागीर बसून उलोवन आं आज हें करुया तें करुया हे चार नग करुया हें गोडशें करुया अशें करून थरतालें आनी मागीर सकाळीं सामकें रांदपाक सुरू जातालें तितल्या म्हणसर त्या वेळा भितर तें जावन पडपाक जाय आसतालें म्हणटकच तुका एक दोग चार जाणांची मजत मेळ्ळ्यार तें रोखडें जाता तशें नासत जाल्यार एकट्यान करतलें जाल्यार सुद्दां वेळ खूब वता म्हणटकच त्या वेळा भितर तें सगळें जातलें जाल्यार तुका तें बेगीन करपाक जाय अशें आसता म्हणटकच तशी तयार करची पडटा पयलीं म्हणून त्या प्रमाणें आमी तयार केली खूब लोकांची कितले लोक जातले हे पयलीं मेजले मागीर कितें रांदतलीं तें त्या प्रमाणें सामान कितें लागतलें तें सगळें हाडलें आनी रांदूंक सुरू केलें ओकेजन म्हणटा तो बड्डे आशिल्लो चलयेचो ताका आवडटा त्यो गजाली केल्यो ल्हानपणांत ताज्या खातीर ताज्यो कोण मित्र मैत्रिणी येताल्यो टिचरी ताज्यो एक दोनदां आयल्या म्हणटकच तांच्या खातीर कितें कोण शिवराक खाता कोण नुस्त्याचें खाता कोण गोडशें खाता त्या प्रमाणें सगळ्यांचें याद धरून करचें पडटालें म्हणटकच त्या प्रमाणें आमी केल्लें तें आनी बरी मजा आयिल्ली सगळ्या लोकांक खाण केल्लें तें आवडिल्लें आनी बरी मजा आयिल्ली आनी आपणें स्वता केला म्हण एक वेगळेंच समाधान आशिल्लें म्हणटकच हें आमी केलां